ए माइ गायहैदोंमोन आं दुब्लिआव हाथ'या दानो दानो हाया अखयानो गैयामोन नालाय अखायानो हनै दासो जोलैआनो आगोल खुबैनायाबो नस्थ' जाबाय उननि खुबैनायाबो अखाआ बारा हानानै थैब्र जोबबाय नै दासो एसे रिदि जागासिनो दं उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय औ दा माला गायो

खोथिया रायाबाथ' औ दा दैफ्रा मोजाङै दं

जोंना हायानो मारु माख्ला औ औ आबादारि नालाय बेफोरखौ मावाबालाय माथो खालामनो मोनसे निफ्राय मोनसे ग्रोब मावनानैनो दिन थांनांगौ जाहैबाय आबादारिआव हाबबाय जेला आबाद मावनानैनो दिन थांनांगोन

ए खामब्ला लादेरनानै दानदो रिथियार नि थाखा मेरला दंखायो खामब्ला लादेरनानै दानदो हारसिं लाय बोरैथो जिग' जिग' फाथो दानबाय थांनो नोंलाय हारसिङै एथ' खस्थ' फाथोआ दानदो आथि खादो सोमहैदो आरो सुबावदो फोरानदो थाखायाथ' मा मोननो खामला खरसावनो थांखा जोबो

ए औ औ बाब होमबा होमबालाय लाबा थागोन बेयो औ दे मानसिफ्रा बयबो खस्थ' लाखानांगौ ना मानसि हिसाबै बयबो खस्थ' लाखा नांगौ खस्थ' गैयै थ' मा जिनिस मोनबावनो खस्थ' गैयै जिनिसानो गैखाया आयु एफा बुर्जा मा खालामसै जोंना न'आबो माबा अवाल गोजासो इन्जुरबो दुमनाङा दा बायदिआव अरबो सायला जोंहा जों टाउनआवसो नालाय अरबो सायला जोङो अरबो जरायला गेसावसो ओंखाम सङो नालाय अरबो जरायला सोरबा एसे गामि गोथौफ्राव नांगौ बा हैदो जों एसे बाजार टाउनाव थाग्राफ्राथ' बेखौ बेबहारखौनो खालाम खाला इन्जुरबो दुमला अरबो जरायला अरबो सायला गोजां बोथोरावबो बे फाथो सेरनाखौ नांगौवानो गैला जोंनि थाखाय खालि मानसि थैबा गोथै सावनायावल' अर जरायनो नांगौ

मानसि थैबा गोथै सावनायावल' अर जरायनोल' नांसिगौ बेखौ फाथो सेरनाखौ

औ दङ दे औ दे दे दे औ आलासि जाहैनो नांगौ हाय नांगाल जांख्रायाव नांगाल जांख्रायाव दाउला खासि सिथारदो जों गाइहैनोसै होनबालाय बेखौनो जाहो नांगोन दाउ बयलार जाहोबा जानाय नङा बयलारखौ जाहोबा जानाय नङा खासि होन्नानै

दे देनां गाइखांबाबो हाग्रा फुनानै होबाय था होमबानो थिख जागोन औ दे दे